ہیلو جی السلام علیکم آپ روبینا بیگم بول رہی ہیں ہمارے ایریے کی کونسلر جی میم میں میرا نام محمد اکرم ہے میں نے ابھی ٹویلتھ پاس کی ہے اسی سال اور مجھے آگے کالج میں آگے کی پڑھائی کے لیے جیسے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایک کمیونیٹی سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے اور ایک انکم سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے میم کہ ہم کو نا تھوڑی گریس مل جاتی ہے مارکس پرسینٹیج میں جی تو میم کیا کیا سرٹیفیکیٹ کے بنوانے کے لیے کیا کیا ڈاکیومینٹ چاہیے ہوں گے کیا پروسیس رہے گا بتا دیجیے جی میم میں کل لے آؤں گا آفس کون ملے وہاں مجھے تو میم آفس کھلنے کا ٹائمنگ کیا ہے کیا کب سے کب تک کھلا رہتا ہے آفس جی جی میم میں ضرور آ جاؤں گا وہ کتنے دن میں بن جائیں گے میم یہ سرٹیفیکیٹ میرے اچھا تو میم یہ مجھے کہاں سے مل جائیں گے ڈاکیومینٹ یہ سارے تو میم یہ اس میں پریشانی تو نہیں ہوتی کسی چیز میں بنوانے میں مطلب کوئی جی تو میم میں کل آٹھ سے آٹھ بجے تو نہیں آ پاؤں گا میم میں دس بجے تک آ جاؤں تو مل جائیں گے وہ مجھ کو ان کا نام کیا ہے میم جو وہاں ملیں گے مجھے صاحب جی شکریہ انشآء اللہ میں کل آ جاتا ہوں اسلام و علیکم